पूजा पाठ करके नहीं जाते मछली के लिए घर से पैन्ट शर्ट पहन अपने जाते हैं मछली पकड़ने के लिए और चलकर मछली को जैसे अपन जाल डालते हैं तो जाल में मछली आ जाती हैं और जैसे अपन मच्छरदानी से मछली फँसाते हैं तो उसमें मछली कम मछली आती है और जैसे अपन है छड़ी खेलने जाएँगे तो छड़ी में अपना जो मान्झा रहता है और एक बाँस की एक लकड़ी रहती है उसमें फँसाकर गल को थोड़ा सा आटा लगाकर पानी में डाला जाता है ताकि मछली खाने के लिए लिए आती है और उसको खाने को जैसे करती है खाने के लिए तो उसमें जो गल रहता है तो गल उसमें छिद जाता है तो छिदने के बाद में जो जो मोर की पगझड़ी रहती है तो पगझड़ी पानी में डूब जाती है तो समझ जाओ कि ये कि मछली मछली इसमें फँस चुकी है तो फँस चुकी है तो उसको अपन लोग खींच लिए तो खींचने के बाद में मछली आ जाती है और आ जाती है तो फिर ऐसे ऐसे करके जितनी भी मछली अपने पास में एक किलो या दो किलो जैसी भी मछली आती है दिन में मान लो तो आ जाती है मान लो चार घन्टे पाँच घन्टे में आ जाता है और जैसे अपन मान लीजिए टँगड़ी में फँसाएँगे मछली की टँगड़ी कैसे रहती है टँगड़ी में जैसे अपन पानी के अन्दर डाल दिए टँगड़ी को टँगड़ी में मछली जाएगी तो टँगड़ी में एक बार गई पूँछ या मतलब मुँडी उसकी जो भी रहेगी मछली की तो फँस फँसी ही फँसेगी वह मतलब जा नहीं सकेगी पानी से और दूसरी है अगर बाईचान्स उसमें साँप भी आ गया तो साँप को फिर उसको जैसे मछली को निकालते हैं उसी तरीके से साँप को भी निकाला जाता है क्योंकि वह साँप काटता नहीं है पानी का साँप काटता नहीं है जो ज़मीन का साँप रहता है वह साँप काट देता है लेकिन पानी का साँप नहीं काटता है ऐसे ऐसे करके मछली को पकड़ा जाता है